जीवनमे सभसँ पैघ चुनौती छल जे शहरमे रहै छलहुँ आ गाँवमे रहय पड़ल तऽ सभसँ बड़का चुनौती हमरा लेल वएह छल हँ जे गाँव घरकेँ कोनो चीज बुझै नहि छलियै हँ कोनो बर्तनकेँ नाम नहि बुझल रहै छल जाहिके लेल सास ससुरसँ बहुत बात सुनऽ पड़ै छलै हँ टोलो समाजके लोक बहुत कहै छल जे किछु नहि समझमे अबै छल हँ नहि लकड़ी चीन्है छलियै नहि चुल्हा चिन्है छलियै नहि जारनि चिन्है छलियै हँ नहि गोइठा चिपड़ी किछु भी नहि चीन्है छलियै हँ लेकिन धीरे धीरे रहला पर बहुत जादा सभ सिखेलथि पुरा परिवारमिलकेँ सिखेलथि तऽ हम ई चुनौतीकेँ पार केलहुँ तकर बाद दोसर चुनौती आयल जे हम लिखनाइ स्टार्ट केलहुँ तऽ लिखैके समयमे मोबाईल सॅं टाइप करै छलहुँ तऽ ओहिकेॅं लेल बहुत जादा परेशानी होइत छल हँ जे हँ कनि टाइम इम्हर से उम्हर भऽ गेल तऽ घरके लोककेँ अपन जे हँ हरदम मोबाइल पर लागल रहै छी तऽ नहि से नहि करबाके छै तऽ ओहो मे धीरे धीरे सभक समयकेँ मैनेज केलहुँ तकर बाद अपन समय निकालिके कखनो कालकऽ लिखै छलहुँ तऽ दोसर चुनौती इहो हम कहुना कऽ पार केलहुँ तेसर चुनौती छल जे हँ कतहुँ काव्य पाठ करैकेँ लेल मञ्च पर जायके लेल तऽ ओहिकेँ लेल छै अपना मिथिलामे पुतहु सभकेँ इजाजत नहि भेटै छै जे यहाँ घरसँ बाहर जा सकै छी लेकिन